टीवीपर हम एगो चैनलमे देखै छलिए विज्ञानके बारेमे बताए रहै कोना कोना कब कब बारिश हेतै तूफान एतै बारिश अएलासँ बहुत क्षति होइ छै किसान सबके फसल बर्बाद होइ जाइ छै हमरासभके बच्चा सबके खेलैमे दिक्कत होइ छै आओर पढाइ वढाइ करैमे पढाइ लऽ जाइमे भी बहुत परेशानी होइ छै आओर फसल भी बर्बाद हो जाइ छै बहुत सारा